मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन और ऐतिहासिक स्थल अमरनाथ गुफ़ाऍं लगती हैं जहाँ पर मैं हर साल प्रतिवर्ष अमरनाथ यात्रा के समय पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ जगह पर बहुत ही अद्भुत शांति और सुकून अनुभूत होता है वहाँ पर काफ़ी लोग पूरे भारत से दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ पर जाने पर आपको असीम शांति और अच्छा अनुभव प्राप्त होता है मेरे अनुमान से पूरे भारत से के कोने कोने से सभी लोग वहाँ पर दर्शन के लिए बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और इसी कारण गौरमेंट ने भी सारी व्यवथाएं जुटाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने आऍं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें उसी माध्यम से वहाँ पर टूरिज़्म और बाकी की भी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि वहाँ रहने वाले लोगों का जीपन यापन स्तर सुधरे और वो एक अच्छा जीवन यापित कर सकें इसके साथ ही साथ उसके आस पास भी जो भी दर्शनीय और